हा मैडम ॿुधायो हा हा तव्हां ॿुधायो हा हा ॿुधायो लिस्ट ॿुधायो

हा हा हा हा ॿुधाईंदा वञो

हा हा हा न न हा हिन दफ़े ॾाढो सुठो अथव हा हा हा हा झूना अथव बासमती बि अथव हिन दफ़े ॾाढा सुठा चावंर आया अथव न न हिन दफ़े सुठा अथव काई कमप्लेन न आई आहे उहे बासमती सौ रुपिया किलो अथव ॾाढा ख़ुशबूदार हा हा हा लम्बा बि खाइण में नरम स्वाद वारा ॾाढा सुठा अथव हा हा वधंदा आहिनि ठाहिण खां पोइ हा ॿियो साबुण शैम्पूअ में डिस्काउंट ते आया अथव तव्हां ॿुधायो कहिड़ा कुझु खपेव साबुण लक्स ते अथव मस्त अथव लक्स इन्टरनेशनल ते डिस्काउंट अथव ट्वेन्टी पर्सेन्ट हा ऐं शैम्पू शैम्पू अथव सनसिल्क उहो ॾाढो सुठो अथव सनसिल्क वधीक उहा सेल थी हले हा अथव न उन ते बि अथव फिफ्टीन पर्सेन्ट डिस्काउन्ट अथव हा ॿिया बिस्केट ॿिया जेको बि लिखायो हा हा हा हा हा हा हा ॿियो कुझु न न उन ते कोन अथव पर शइ सुठी अथव हा हा हा हा हा हा सभिनी ते टेन पर्सेंट कट डिस्काउंट अथव ड्राइफ़्रूट में खाॼा बादाम्यूं किशमिश अखरोट जेको चओ सभिनी ते टेन पर्सेंट कट मिलंदव हा बाक़ी शइ ताजी हा

हा हा तव्हां खे जीअं सहूलियत थिए गूगल पे बि अथव भले कैश जीअं तव्हां सहुलो लॻे न न उहो फ़्री अथव उन जी अलॻि चार्ज कान्हे हा सुभाणे मंझंदि जो ॿारहें खां पोइ असां तव्हां खे मोकिले सघंदा आहियूं ऐं मैडम घीउ सुठो अथव हाणे घीअ ते डिस्काउन्ट थो हलेव जेमिनी घी अथव जेमिनी अथव सफोला अथव चङी चङा अघ घटि थिया अथव हा हा पंज किलो जेमिनीअ जो हा अच्छा अच्छा हा ॿुधायो एड्रेस

हा हा

हा हा अच्छा मैडम ओके ओके